हिन साल असां गर्मियुनि जी छुट्टिनि में सोचो त छो न फ़ैमिलीअ सां गॾ दुबई जो प्रोग्राम ठाहियूं मुंहिजे ॿारनि खे बि ऐं मूंखे बि दुबई घुमण जो दुबई जो विजिट करण जो ॾाढो शौंक़ु हो पर उन लाइ मूंखे पासपोर्ट जी ज़रूअत हुई मां पासपोर्ट ऑफ़िस में बीठो हुयुसि त मां पंहिंजे दोस्त सां उनजे बारे में थोरी इंक्वायरी कई थोरो पुछयो हुनखां छाकणि त हू पहिरीं दुबई में रही चुका हुआ ऐं हू पंहिंज़ो पासपोर्ट रिन्यू करण लाइ ऑफ़िस में आया हुआ असां ॿई लाइन में बीठा हुआसीं त मूं पंहिंजो हिकिड़ी ख़ुशी ज़ाहिर कंदे पंहिंजे दोस्त खां पुछियो त भई दुबई में कीअं एंट्री कजे कीअं वीज़ा जो प्रोसेस छा आहे हुते घणा ॾींहं रही सघूं था कहिड़ी होटल सुठी आहे किथे असांखे गाइड करिणो आहे छा करिणो आहे उनखां सॼो पुछियोसीं त हुन असांखे वेचारे सभु गाइड कयो सभु असांखे ॿुधायईं की भई तव्हां बुर्ज खलीफ़ा आहे गार्डन आहे जो वर्ड जो सभिनी खां बेस्ट गार्डन आहे बुर्ज खलीफ़ा आहे ऐं ॿियूं बि घणेई शयूं आहिनि दुबई में सफ़ारीअ लाइ आहे त ॿारनि खे बि इंजॉय थी वेंदो ऐं तव्हां बि दुनिया जो हिक अहिड़ी सक्सेसफ़ुल ऐं डेवलप्ड कंट्रीअ जो जी विज़िट कंदा त तव्हांखे बि सुठो लगंदो